नमस्ते भाई साहब आपके यहाँ दूध है हाँ तो हमारे यहाँ शादी पड़ी है लड़की का हाँ मुझे दूध चाहिए कौन कौन दूध है हाँ तो हमे बढ़ियाँ दूध चाहिए पानी ओनी तो नहीं है अरे हमें चाहिए बीस किलो

हाँ तो हमें चाहिए और अच्छा दूध चाहिए और पैसा क्या रहा क्या रेट है अच्छा ठीक है हाँ हाँ शादी पड़ी हुई है और खोआ पनीर भी मिल जाएगा हाँ उसका क्या रेट है

हाँ तो उसमें पाउडर ओउडर तो नहीं रहेगा न हाँ तो बस आप समझ लीजिए आपके लड़की का शादी है और बढ़िया चाहिए मुझे हाँ और चलिए अब बढ़ भी जाएगा हाँ वो तो उतना राय लिया गया तो बताए हम कहीं थोड़ा सा पता कर लें भाई साहब से तो फिर ये करके उसको

हाँ तो ठीक है तो पानी ओनी नहीं न रहेगा हाँ खो खोआ भी चाहिए और आपका पनीर भी चाहिए तो अरे मान लीजिए तीस किलो चाहिए हाँ तो खोआ बढ़िया ही ठीक है पाँच सौ आदमियों के ऊपर पड़ेगा तो ठीक है तो उसको बढ़ा दिया जाएगा क्या है लेकिन सही चीज होना चाहिए

चलिए देखा जाएगा ठीक है हमारा नाम पोतन विश्वकर्मा ददरा के हाँ तो वो पनीर भी समझ लीजिए उहो चालीस केजी